इंडिया च बड़े सारे अज्जकल गाने चले दे मतलब पंजाबी डोगरी हिंदी मराठी बैंगाली फिर बड़े सारे गाने चले दे न असी इंडिया च सुनने उ'नेंगी अपनी लाइफ च लाने लेयाने आं ते कन्नै बड़ा ज्यादा एंजाय बी करने आं उ'नें गाने गी क्योंकि ओह् गाने भोजपुरी गाने हाट मिगी अज्जकल सारें दे पसंदीदा गाने साढ़े अपने डुग्गर दे डोगरी गाने बड़े शैल शैल लगदे ऐ ना ते होर बी साढ़े डोगरी च बड़े गाने गनोंदे न उधमपुर बक्खी चली जाओ उद्धर दे बड़े गाने न भद्रवाह चली जाओ उद्धर दे बक्खरे गाने न हर इक इक लाके दे मतलब बक्खरे बक्खरे गाने इसी सुनने उ'नेंगी उं'दे च डांस करने बड़ा शैल लगदा पंजाबी गाने तुसी दिक्खो हर इक जगह पंजाबी गाना बजदा भोजपुरी गाने बजदे ते साढ़े डोगरी दे गाने न ओह् घट्ट बजदे कि क्योंकि अस अपनी डोगरी गी खुद गै पिच्छें रक्खने है ना ओह्दे च कोई बी कुसै दा कोई ओह् निं ऐ अस आपूं गै डोगरी पिच्छें रक्खने कैंह् रक्खने क्योंकि अज्जकल दी पीढ़ियां बड़ी ज्यादा शर्मांदियां डोगरी बोलने गी लिखने गी पढ़ने गी इक मतलब एह् ना शेम फील करदियां लाइफ च कि अस डोगरी बोलने अस बच्चें गी अपने डोगरी बोलने ना घट्ट गै बोलने दिन्ने होन्ने कि निं डोगरी नेईं बोलो तुस ओह् बोलो अस दिक्खी सकने साढ़े जम्मू दे डोगरी गाने इन्ने इन्ने सोह्ने न इन्ने इन्ने मिट्ठे गाने न जियां तुस गाना सुनी सकदे ओह् जेह्ड़ा मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोल्ली सच्ची साढ़ी बोली बड़ी गै ज्यादा मिट्ठी ऐ ते जेह्ड़े जेह्ड़े बोलदे न लोक डोगरी ते ओह् बी बड़े ज्यादा प्यारे न है ना इक दिक्खो अस किन्नी अच्छी लैंग्वेज़ बोलने डोगरी फिर बी लोग किन्ने शरमांदे पंजाबी चली जाओ तुस पंजाबी दे इ'न्ने इ'न्ने सोह्ने गाने न कोई स्हाब निं अस पंजाबी सुनी सुनी पंजाबी दे गाने अज्जकल बच्चे हर इक आनलाइन चला दे यूट्यूब पर दिक्खो डीजियां नू बज्जा दे ब्याह् शादियें चली जाओ उत्थें बी चला दे होर भोजपुरी गाने आई गे जेह्ड़े बड़े गै शैल गाने डोगरी च ओह्दे च भोजपुरी च है ना बड़े शैल मतलब म्युजिक जेह्ड़ा ऐ चला दा इंडिया बिच्च ते हर इक इक जगह दे बक्खरे बक्खरे अपने अपने लैंग्वेज़ च गाने होंदे न साढ़े डोगरी दे बी बड़े बड़े सोह्ने सोह्ने गाने न पर लोक इ'नेंगी अज्जकल तुस दिक्खने ओ कल्चरल अकैडमी च जाना होऐ कुतै कल्चरल प्रोग्राम होगे ते बच्चे पंजाबी डांस फालो करदे बैंगाली करगे होर कथक करगे हैना पर साढ़ा डोगरी दा घट्ट गै होंदा ऐ कि अस आपूं गै बड़ा शरमान्नै है ना ते मिगी ते में भद्रवाह डांस कीते दा ऐ डोगरी गाने उप्पर कीते दा ऐ एह् साढ़े कालेज च प्रोग्राम होएआ मै ताम्मी डोगरी गाने उप्पर डांस कीता मिगी जिन्ना मेरे कोला होगा में अपनी डोगरी गी ज्यादा प्रमोट करना अपने डोगरी गाने गी ज्यादा प्रमोट करना है ना साढ़े बड़े शैल शैल गाने न मन खुश होई जंदा गाने सुनियै इन्ने इन्ने सोह्ने गाने अज्जकल दे सिंगर कड्ढा दे न है ना साढ़ी डोगरी दी गल्ल गी गै नी करना बाकी हर इक चीज हर इक देश च हर इक कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट विलेज़ हर इक बड़े गै शैल शैल गाने जेह्ड़े न लोग उद्धर दे सिंगर गांदे न कि बेचारे माता रानी दियां भेटां गांदे केईं सोह्ने सोह्ने गाने गांदे पंजाबी गाने आई गे बड़े शैल शैल गाने होर नच्चने गी बी इ'न्ना दिल करदा अपने आप गै पैर उट्ठदे न है ना ढोल दी जेह्ड़ी ओह् होंदी बीट बनाई दी होंदी ओह्दे ई अपने आप गै पैर उट्ठदे न कि अस डांस करियै अस मज़ा करगे है ना ते बड़ा शैल जेहा लगदा ऐ कि इक गाने उप्पर नच्चना डांस करना गाने सुनने होर जिसलै बंदा सेड होंदा ते हैडफोन लाइयै गाने सुनदा मजा आंदा गाना सुनने गी है ना ते बड़ा बड़ा आनंद फील होंदा